णव लाख पन्नास हजार दोनशीं वीस आठ लाख पंचेचाळीस हजार तिनशीं तेरा चार लाख सत्तर हजार पांचशीं

पांच लाख पंचावन हजार एकशें पंचवीस सात लाख पंचाण्णव हजार पांचशीं तीन